पयलोच हांवें ब्लावज शिब्ल्लो म्हज्या आई खातीर घालपाक लागोन पयलूच हांव शिवण शिकलो तेन्ना तो ब्लावज तिका मातसो सारको फस्टूच न्हू तें सारकें जायनाशिल्लो लूज जसो जातालो आनी किदें जसो जातालो तो सारको घालना मागीर परत शिंवता शिवलें तेन्ना मागीर मागीर मातशें मातशें करून सारकें जावपाक लागलें मागीर हांव सारकें शिंवलें मागीर हांव लोकांचेंय शिंवंक लागलें लोकांचे घेवपाक लागलें शिंवपाक मागीर लोक म्हाजे कडेन हाडून दीत रावलो कपडे बीन शिवपाक हांव शिंवतालें ब्लावज आनी हे ड्रेस चुडीदार बीन हांव ते शिवतालें आनी मागीर मागीर विणपाचे बीन हांव ते शेव विणताले बीन तुवाले करताले तोरण करताले आनी अशें कोणी करून जमले बीन दिताले म्हाजे खातीरय हांवें केले खूब तोरण केले मागीर मेटीचे तुवाले केले आनी ते मात्शे मिस्टेकूय मात्शे येताल्यो फस्ट तर करता आसतना मिस्टेक जाताली मात्शी चुकताले विणपाक बीन चुकताले मागीर ते विनपाचे ते सोडून ते करूंक मेळटा न्हू मागीर सोडप परत करप मागीर ते अशें करून करून तें मागीर जातालें मागी मागी मागीर जातालें सारकें खूब मिस्टेकी जाताल्यो शिवपाक विणपाक जावं भरपाक पासून मिटीचे पासून चादर व्हडटले जाल्यार मातशें फस्ट मातशें मिस्टेकी जातालें चुकताली म्हाजे परत सोडून परत करपाचे पडटाले अशें करून म्हाजे मागीर जालें सारकें